हेल्ल' हेल्ल' ओं कमला मोनोना कमला मोनगोन ना ए बबेनिथो लाबोनाय नोंसोरनि कमलाया

गोदैना बेसेबां ज'रा फानो थायसेआव थ्रिस थाखाथार थायसेबा जि दाम एफा दामथार बुरजा नांगौमोन नांनायालाय एसे खम लादो औ नांनाया माने दा आं एसे सारिता थिनता हालागै लायनो नंदोंमोन माने पिकनिकआव जों लांगोन नालाय बुरजा नांगौ ओंखायनो नोंखौ बे मोजां लाबोयो होननायखाय सोंहरदोंमोन आङो

आङो होनबा दाहाय औ दाहाय लायनोसै दे गाबोन लांगोन नालाय दा बेलासि बेलासि लायनोसै आङो ओ दे होनबा आं दा लायनिसै दामखौ एसे खम खालामदो औ औ औ आं होनबा दाहाय लायनिसै दे ओं बहा लोगो मोनगोन ओमफ्राय ए ए दे दे होनबालाय दे